में मतलब अम्बा किड्स स्कूल पैंथल पढ़ी दी आं की के मेरे भापे नै असेंगी प्राईवेट स्कूल पढ़ाया कि ओह् अठमीं तगर हा ठीक हा ओह् स्कूल मतलब एह्दे आस्तै असें ओह् स्कूल छुड़ेआ ते ठीक ही पढ़ाई अच्छी परसैंटेज़ अठमीं बिच मेरी मतलब अस्सी परसैंट नंबर आए दे हे फ्ही ओह्दे बाद में गौरमेंट स्कूल चली ते दो साल में उत्थें पढ़ी ते नाईन्थ बिच मेरे मतलब प्ही एटी सैवंटी नाईन परसैंट आए भी मेरे कि दसमीं बिच मेरे एटी टू परसैंट आए ते मतलब परसैंटेज़ ठीक ही मेरी पढ़ने च में अग्गें बी पढ़ना चाहंदी लेकिन घरै आह्लें नेईं पढ़ाया की के उ'नें आक्खेआ किअसें कुड़ियै गी दूर नेईं भेजी सकदे साढ़े स्कूल बी दूर हा कटरै च ते साढ़े मां प्यो असेंगी दूर नेईं भेजी सकदे हे बस उ'नें असेंगी अग्गै नेईं पढ़ना दित्ता ते भी में टैन्थ दे टैन्थ दे बेस उप्पर गै में अग्गै फॉर्म भराए कि भाई कोई ना कोई मिगी नौकरी मिली जाह्ग बड़ी कोशिश कीती में की आं भाई की कोई ना कोई मिगी नौकरी मिली जाह्ग की परसैंटेज़ बी अच्छी ही मतलब पढ़ने च अच्छी ही ते तां गै परसैंटेज़ ही ते परसैंटेज़ अच्छी ही ते तां गै नौकरी दी बड़ी कोशिश कीती पर नंबर निं आया कि आं भई कोई नौकरी दा चांस निं थ्होया मिगी ते आं भई आं की नौकरी थ्होई जंदी की अच्छी गल्ल ही गौरमेंट नौकरी पर नेईं मिली ते हून में इं'या प्राईवेट कम्म करनी आं नारायणा हॉस्पिटल लग्गी दी कि जीडीए जीडीए बिच लग्गी दी आं में ओह्दे च एह् होंदा कि पेशैंट केयर दा कम्म होंदा पेशैंट दी केयर होंदी कि एक्सरे बगैरा कराओ टेस्ट बगैरा कराओ अल्ट्रासाऊंड बगैरा इं'या जां पेशेंट गी

ते हून एह् मेरे आस्तै नॉर्मल जेहा प्राईवेट कम्म थ्होया मिगी नाराणा हॉस्पिटल मिगी ते में एह् जॉब करा नी आं ते गौरमेंट दे बड़े फॉर्म भराए हे में ते नंबर कोई किस्मत बिच निं हा ते तां करियै की भाई बड़ी कोशिश कीती में भी आरटीई नारायणा हॉस्पिटल की मेरी इत्थें मामी लग्गी दियां हियां ते उ'नें आक्खेआ कि भई नेईं कुदै नौकरी थ्होआ दी ऐ ते इत्थै गै आई जा ते इत्थै गै कोशिश करनी आं तेरी जी आं भई इत्थै गै लग्गी जायां तूं ते ओह् मेरी मामी नै मिगी इत्थै लोआया ते में इत्थें नौकरी करानी आं ते ठीक ऐ माड़ी मुट्टी की ते पे ते निं इन्नी इ'यै सत्त अट्ठ ज्हार रपेआ लेकिन गुजारा करने गी ठीक ऐ ते जिस स्हाबै दी पढ़ाई दे बेस उप्पर नेईं जां परसैंट दे बेस उप्पर नेईं कोई मिली नौकरी लेकिन एह् ऐ कि घर चलाने आस्तै ठीक ऐ ते हल्लै भी मेरी कोशिश इ'यै कि आं भई ते में कोई गौरमेंट जॉब मि्ली जा कोई कोई ना कोई फॉर्म भरांदी रौह्न्नीं में कि आं भाई कोई कुदै ना कुदै गौरमेंट प्राईवेट प्राईवेट गै होंदी गौरमेंट गौरमेंट गै होंदी एह्दे आस्तै कि में फार्म बगैरा भरांदी रौह्न्नी आं कि भई कि मिगी कोई गौरमेंट नौकरी थ्होई जा नेईं थ्होगी ते भी इयै प्राईवेट गै करना पौनी सत्त अट्ठ ज्हार पर गुजारा करना गै की के पढ़ाई दा कोई फायदा निं ऐ अगर कोई तुस घर बेही जाओ ते घरै दा कम्म करना शुरू होई जाओ ते भी ओह्दा केह् फायदा कि आं भई प्राईवेट स्कूल पढ़ियै जां अच्छी परसैंटेज़ लेइयै केह् फायदा कि आं भई में प्राईवेट स्कूल पढ़ी आं जां इं'या प्राईवेट स्कूल पढ़ियै जां में इन्नी परसैंट लैती पढ़ियै ओह्दा केह् फायदा की में घर बेहियै बंदा पर कोई ना कोई चलो हून जियां प्राईवेट गै ते भई एह् ते ऐ निं की आं भई नौकरी ऐ भी एह् चलो थोह्ड़ी बहुत जिन्नी बी होग लेकिन नौकरी ते नौकरी गै होंदी ऐ चाहे सरकारी होऐ चाहे गौरमेंट होऐ चाहे कुछ बी होऐ ऐ ते नौकरी नौकरी गै होंदी ऐ ते एह्दे आस्तै कि सोचा दी ही कि में अग्गै पढ़ी लैंदी ही पर अग्गें में पढ़ी निं ते ओह्दे आस्तै में इन्ना ओह् करना पेआ कि प्राईवेट करना पेआ इक्क थोह्ड़ा मता पढ़ी दी होंदी ही शायद में गौरमेंट नौकरी मिली जानी ही एह्दे आस्तै कि निं पढ़ाया घरै आह्लें नेईं भेजदे हे दूर ते ओह्दी बजह कन्नै में रेही दूर लेकिन जो बी ऐ किस्मत बिच उ'ऐ होना होंदा लेकिन इक्क इन्सान दी कोशिश होंदी कि में बड़ी करी चुकी आं करानी बी ऐं कि कोई ना कोई रस्ता लब्भी जा ते तां तगर प्राईवेट गै करना की गौरमेंट अगर लब्भी जाह्ग ते भी एह् छड्डी देनी छोड़ी जानी ते तां तगर नेईं ऐ तां तगर करना कुछ ना कुछ एह्दे बास्तै ठीक ऐ जो बी ऐ